दौड़ जि'यां सारें गी पसंद ऐ कि सारे दौड़ लाह्ना चांह्दे न कुछ कुछ अचीव करना चांह्दे न अचीव करना चांह्दे न कि मेरा बी ऐ कि में दौड़ां मेरी बड़ी ओह् ऐ केह् आखदे केह् गलांदे न मिगी दौड़ना बड़ा पसंद ऐ में इस्सी अपनी इस्सी में अपना पैशन समझना होना दौड़ा गी अजकल्ल कि में डेल्ली जन्ना होन्ना दौड़ लाह्न करीब इक साल होई गेना मतलब दो तिन्न साल होई गे न मैनू दौड़ लांदे ते डेल्ली दा कम से कम तिन्न चार किलो मीटर दौड़ना होन्ना कन्नै स्परिंट लान्ना होन्ना चार पंज स्परिंट लानें पौंदे न ते हाईऐस्ट रिकार्ड़ मेरा एह् ऐ कि में दस किलो मीटर दौड़े दा ऐ साढ़े ग्रांऽ छन्नी कोला दा लेइयै ते हीरा नगर दे दो चक्कर लाई ओड़ने होन्ने अस ते होर बी ऐ बट उस बड़ा गै मन करदा दौड़ियै बड़ी अच्छी अच्छी साढ़े ओह् फिट्ट रौंह्दे मैंन्टली होर फिटनैस बदधी हैल्दी बनदा बंदा मैंटली होर शरीरिक शरीरिक बंदा ओह् बनदा स्ट्रांग बनदा ते डेल्ली दे कम से कम अस दस बारां किलो मीटर नेईं ते पंज किलो मीटर ते दौड़ने होन्ने न फिर सोलां सो मीटर दौड़ने होन्ने अस गोल एह् ऐ कि अस घूमना चाह्ने आं अपने पैशन गी फॉलो करने आं ते ऐथलीट आं अस इक नंबर इक तरीकै ऐथलीट न एह् साढ़ा पैशन ऐ अस इस्सी छड्डी नेईं सकने ते एह् ऐ दौड़ अस आर्मी बिच्च दौड़ बड़ी जरूरी ऐ बड़ा जैदा कंपिटिशन ऐ दौड़ा दा बड़ी जैदा मैंह्नत करनी पौंदी ऐ दौड़ लाने आस्तै अस दौड़ लान्ने होन्ने आं डेल्ली लान्ने होन्ने अस दौड़ डेल्ली दे अस कुदै दौ सौ दौ सौ दे सप्रिंट दौड़ लाने आस्तै लम्मा होने आस्ते बी जैसा कि फिजीकली फिट्ट र'वै बंदा फिजीकली मिगी बड़ा ओह् ऐ बड़ा शौक ऐ मिगी खेलने दा ते दौड़ बी बड़ी जरूरी ऐ फिजिकली फिट्ट रौंह्नै आस्तै डाक्टर बी आखदे ने कि दौड़ा करो ते दौड़ा कन्नै थुआढ़ी सेह्त अच्छी बननी ऐ ते बाकी इ'यै गल्ल ऐ ते हाईऐस्ट आखेआ जाऽ ते दस किलोेमीटर असें दौड़े दा आर्मी च होना साढ़ा गोल ऐ ते आर्मी च असेंं कंपिटिशन मैराथोन जिसलै दौड़दे होन्ने पाटिसिपेट करदे रौह्ने होन्ने अस ते साढ़े ग्रांऽ दा थोह्ड़े दूर कठुआ साढ़ी डिस्टिक ऐ उत्थै सदा मैराथन होंदी ऐ हां मैराथन होंदी ऐ साढ़ी डिस्टिक पुलस ओह् साढ़ी जे ऐंड के पुलस उस्सी करदी ऐ आरगनाईज़ करदी ऐ ते अस उत्थै पार्टिसिपेट करन जन्ने होन्ने हर साल ओह्दै आस्तै बी अस त्यारी करने होन्ने कि ओह्दै आस्तै उत्थै अस अपना प्रदर्शन देई सकचै ते बाकी ओह् ही गल्ल ऐ उत्थै मैडल जित्तने आस्तै कुछ होई जंदा फिर बड़ी कराईसिस चलदियां रौंह्दियां इंजरी बी होई जंदी कदैं कदैं फिर ओह् रिकवर करने आस्तै टैम लग्गी जंदा कदैं अस दौड़ लान जाचै सुवह सुवह कदैं असें नेईं जाह्न होंदा बिच्च गैप पेई जंदा दौड़ लाह्न जाना होऐ ते रैगुलर बी होना पौंदा बैसे बिच्च बिच्च गैप पेई बी जंदे न बड़े सारे कारण कन्नै कोई जाई नेईं सकदा जिसदा पैशन होग उस जाना गै जाना खेलन दौड़न दौड़ा दे बड़े सारे कंपिटिशन अजकल्ल देश भर च होंदे न ते पाटिसिपेट अस करने होन्ने आं उस बिच्च पर मेन रोल साढ़ा इ'यै कि अस अच्छा दौड़चै अच्छा मेनटेन रखचै अपने फिजिकल फिटनैस गी ते अस फौज़ च जाचै मेरी मेन अचीवमैंट एह् ही ऐ होर कि बैसे कि इंजरियां आंदियां न खेलने च दौड़दे दौड़दे पैर मुड़की जंदा ते ओह् बी कि'यां दौड़दे दौड़दे न्हेरा च दौड़ लान जन्ने होन्ने अस इ'यां प्रापर ट्रैक नेईं ऐ साढ़े ग्रांऽ बिच्च ट्रैक निं ऐ ते रोड़ै बिच्च अस दौड़ लान जन्ने होन्ने सवेरैं उट्ठियै ते सवेरै सवेरै इत्थै ग्रांऽ दा ओह् ऐ केह् पता कोई डंगर आई जंदा कोई डंगर बच्छू आई जंदे कोई सप्प कीड़े आई जंदे ओह्दे कारण इंजरी होई जंदी ते ओह् ही ऐ गल्ल सवेरै शामीं ते शामीं जिसलै बंदा प्रापर ट्रैक नेईं ऐ साढ़े प्रापर ट्रैक होन साढ़े इत्थै शैल करचै कोचिंग लैचै ते अस फिजिकल अगर होई गे साढ़ा हाईऐस्ट साढ़ा हाऐऐस्ट होई गेआ गोल ऐ कि में आर्मी च होआं हाईऐस्ट मेरा रिकार्ड़ ऐ दस किलो मीटर दा में दस किलो मीटर में दौड़े दा लगातार ओह् बी ओह् बी त्रीहें चालियें मिंटें च दौड़े दा में दस किलो मीटर अज्जें कि में बल्लें बल्लें इंप्रूब कराना अपने आप गी केह् औने आह्ले समें च में अपने आप गी बेह्तर बनाई सकां में एह् चाह्नां कि घर आह्ले स्पोर्ट करदे न कि किश करचै उन्नी साल दी उमरा च साढ़ी ते दौड़ फिर करने पौंदा मैंह्नत करनी पौंदी ऐ दौड़ लानी पौंदी ऐ दौड़ लाओ अपने साढ़ै इत्थै इ'यां बी ग्राएं दे मुड़े माड़े न जेह्ड़े जवान मुड़े न एह् सारे फौज़ जाना चांह्दे न इत्थै जैदा फौज़ गी ओह् दिंदे न प्रैफरैंस दिंदे न फौज़ च जाने गी ते फौज़ च जाने कन्नै फौज़ च जाने आस्तै बड़ा कंपिटिशन ऐ दौड़ा च फिट्टनैस रक्खनी पौंदी ऐ शारिरिक सफुर्ती होनी चाहिदी ऐ ते हर मैंन्टली बी होनी चाहिदी सवेरै शामीं दौड़ लाओ तुस दौड़ा कन्नै शरीर बी बदधा दे शैल आकसीज़न बी मिलदी सानूं सवेरै सवेरै दौड़ लाने कन्नै ते बमारियें कोला दा अस दूर रौह्ने होन्ने आं बस एह् गल्ल ऐ दौड़ लानी चाहिदी सारें गी लानी चाहिदी ऐ दौड़ नेईं तां सैर करो सैर करन जाओ सवेरै एह् गल्ल ऐ होर आर्मी ऐस्स ऐस्स सी दियां भर्थियां आ करदियां दौड़ लाना जरूरी ऐ जि'यां आर्मी दे दौड़ लाने आस्तै सोलां सौ मीटर सफल ओह्दी प्रैक्टिस उसलै तेज़ दौड़ना पौंदा स्परिंट लाने पौंदे चार चार सौ मीटर दे ते आर्मी दी दौड़ लानी होग चार चक्कर लाने पौंदे सोलां सौ मीटर दौड़ने पौंदा साड्ढे पंज मिंट च दौड़ना पौंदा ते एह् कारण ऐ सानूं तेज़ रन्निंग करनी पौंदी होर बैल्ट फोर्स आई जंदी आर्मड फोर्स आई जंदी ओह्दे च सानूं बल्लैं बल्लैं दौड़ना पौंदा होर पंज किलो मीटर दौड़ना पौंदा पंजें मिंटें च ओह्दै आस्तै सानूं लम्मी दौड़ लानी पौंदी ओह्दै आस्तै लम्मी दौड़ प्रैक्टस करनी पौंदी ते अस ऐ होर फिर एह्दै आस्तै दौड़ लाने आस्तै सानूंं पैह्ले बार्मअप करना चाहिदा दौड़ लाने आस्तै सानूं पैह्ले अद्धा घैंटा बार्मअप करना चाहिदा पैह्ले शैल पसीना कड्डो फिर दौड़ लान जाओ दौड़ लाई लुईयै जि'यां कि में अपनी गल्ल सनान्ना में अद्धा घैंटा बार्मअप करना फिर जन्ना में उद्धर दौड़ लान जन्ना फिर में स्टार्ट करना पैह्लें सोलां सौ मीटर जन्ना दौड़ लान्ना फिर पंज किलो मीटर लानी डेल्ली दी पंज किलो मीटर लानी रोड़ै पर पंज किलो मीटर लानी फिर आनियै थोह्ड़ी जी ऐक्सर्साईज करनी स्परिंट मारने पंज सत्त सपरिंट मारने सौ सौ मीटर दे सेपरिंट मारने ने केह् होंदा थुआढ़ा स्टैमनां बधदा दौड़ा शा बाद च बाकी किन्ना दम ऐ बंदे बिच्च ओह् बधदा ते फिर ऐक्सर्साईज़ करो कुछ पुशअप मारो पुल्लअप मारो ते इ'यै गल्ल ऐ ओवर आल बॉड्डी ओह् करदी ऐ बधदी ऐ ओह्दे कारण एह् नेही गल्ल ऐ सवेरै दौड़ लानी चाहिदी दौड़ लाओ तुस कोई गल्ल निं सारें लानी चाहिदा दौड़ा दे बड़े सारे ओह् न फायदे ऐं दोड़ा दे बड़े सारे फायदे न तुस कुदै कंपिटिशन करन जाओ शैल कंपिटिशन करन जाओ प्रोफैशन बनाओ नौकरी मिली सकदी सरकारां नौकरी दिंदियां कंपिट्शन लड़नें चे तुसेंगी प्राईंज़ मिलने पैहे मिलने तुस इस्सी अपना करियर बनाई सकने दौड़ा गी नेईं ते कोई नौकरी करना तुसें बैल्ट फोर्स च जाना फौज़ च जाना तां बी थुआनू दौड़ लानी पौनी ऐ ओह्दै आस्तै बी दौड़ जरूरी ऐ तुस होर कोई कुछ बी ऐ अपने सेह्त आस्तै प्रोफैशन बनाई सकने तुस अपनी सेह्त ठीक रक्खने आस्तै तां बी दौड़ लाओ तुस कि फिजिकल फिटनैस करनी रक्खने आस्तै ओह्दै आस्तै बी दौड़ जरूरी ऐ और डाक्टर बी आखदे न दौड़ लानी जरूरी ऐ बस इ'यै गल्ल ऐ होर केह् ऐ दौड़ लानी जरूरी ऐ दौड़ लानी चाहिदी ऐ सारें ते बस इ'यै गल्ल ऐ फिर में गल्ल सनाऽ दा हा कि अपनी पुशअप मारो पुलअप मारो फिर ओह् करो डंड डुंड मारो बैठकां कड्ढो फिर दौड़ लाओ सोलां सौ मीटर फिर सप्रिंट लाओ होर केह् ऐ हून साढ़ी आर्मी दी भर्थी ऐ हून असें दौड़ लानी ऐ दौड़ लानी ऐ असें कड्ढनी दौड़ अपने आप गी जज़वा होना चाहिदा होर दौड़ लानें दे बड़े फायदे न हून साढ़े जम्मू बिच्च कठुआ जे ऐंड के पुलस साढ़ी आर्गनाईज़ करदी ऐ कि खेलें दी मैराथम होंदी ऐ उत्थै असें पाटिसिपेट करना ओह्दै आस्तै बस एह् गल्ल ऐ होर केह् ऐ